مجھے کوئی بہتر فوٹو لینی ہے تو میں رائٹ انگل اپنانا پسند کروں گا کیونکہ اس میں فوٹو کا ایک بہت اچھا طریقہ مطلب جو ڈیجیٹل فوٹو گرافی ہے یا کنٹمپروری فوٹو گرافی ہے اس میں یہ کام آتا ہے